कोरोना असांजे भारत में आयो हो भारत में भयानक स्थिती थी वयी हुई उनमें रस्ता सभु बंदि थी विया हुआ ऐं ऑक्सीजन जा बाटला बि खुटी विया हुआ ऐं घर मां ॿाहिरि निकिरण बि बंदि थी वियो हो ॿाहिरि शयूं बि मिलणु बंदि थी वियूं हुयूं पुलिसनि जी जीपूं बि ईअं फिरंदी हुयूं जीअं असां ॾिसी ॾकी अंदरि भॼी वेंदा हुआसीं ऐं वैज्ञानिक अहिड़ी भयंकर स्थिती में बि सभिनि जी सुरक्षा कंदा रहंदा हुआ उन लाइ हिकु हुन लाइ हिक वैक्सीन जी शोध कयी हुई कोविन जी उहा कोविन ॿारनि जी स्कूलूं बंदि थी वियूं हुयूं पढ़ाई बि ऑनलाइन ते चालू थी वियूं हुयूं ऐं दुकान बि बंदि थी वियूं परिवार में सुरक्षित रखण लाइ करे असां घर में मोॻ वठणु चालू करे छॾिया हुआ ऐं कावा पीअण चालू करे छॾिया हुआ ऐं घर खां ॿाहिरि निकिरण बि बंदि करे छॾियो हो